सोनभद्र ज़िले में मुख्य जातियाँ और भाषाई समूह कुछ ही हैं वैसे तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूर दूर से आते हैं तो सबके भाषाई अलग अलग होती है और सबसे अजीब और अलग भाषा होती है आदिवासी समूह की क्योंकि वह ऐसा बात बोलते हैं जो हम नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं पर वह लोग जब बात करते हैं तो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और जो हमारे भाषा को और उनके भाषा को दोनों ही भाषा को समझता है वही इस बात को समझा पता है कि वह सामने वाला आदिवासी आपसे क्या जान कहना चाहता है हमारे ज़िले में कई जगह पर आसपास बदलती भाषाएँ हैं कुछ दूर में बहुत सारी भाषाएँ बदल जाती हैं